جی گڈ مارننگ آپ ٹریول ایجنسی سے بات کر رہے ہیں میں سہارنپور سے اناؤ جانے کا ہے فیملی کے ساتھ تو اس میں خرچ کتنے آ جائیں گے آپ بتائیے مطلب کہ جو مناسب ہو مطلب آسان بھی ہو

تب بھی کتنا آ جائے گا خرچ جی تین دن کے لیے جائیں گے بہتر مطلب ٹرین سے رہے گا یا گاڑی سے رہے گا یہ بتا دیجیے اچھا

اچھا ٹوٹل پورا رہنے وہنے کا خرچہ آپ بتا رہے ہیں پورا اچھا اچھا مطلب آپ بتا دیجیے کہ سر دیکھ لیجیے جس سے بھی مطلب کہ آرام ہو آسانی ہو کیونکہ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں نا اس کی وجہ سے وہ پیسے ویسے بھی تھوڑا مناسب لگا لیجیے بہت زیادہ بتا رہے ہیں آپ اچھا اگر آنے اور جانے کا پورا خرچہ دیں گے نا مطلب پورا خرچہ پندرہ ہزار ٹوٹل بتا رہے ہیں نا آپ

ٹوٹل پندرہ ہزار لگے گا وہاں ہوٹل رہے گا یا کوئی مطلب کہ ایسا لاج واج رہے گا کیا رہے گا مطلب رکنے کا ٹھکانہ کہاں رہے گا اپنا جی بہت شکریہ تھینک یو